جی ہاں زبان اپنی شناخت اور تعلقات کو اظہار کرنے کا اہم ذریعہ ہوتی ہے اردو زبان بھی اسی مقصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے تا کہ لوگ اپنے جذبات خوشبو اور خیالات کو دوسروں کے ساتھ تقسیم کر سکے